हलो हरि ओम हा हा असांजो फ़्रूट्स जो दुकान आहे असांजो दुकान हिते अलीगंज में पुरनीया ते आहे हा हा आहिनि फ़्रेश फ़्रूट्स आहिनि अंबु हींअर त ॿीं सौ अढाई सौ रुपए किलो आहिनि केला सठि सठि रुपए दर्ज़न अथव

न न ताज़ा मिली वेंदव

असां वटि अंगूर अथव सूफ़ अथव गिदिरा अथव ऐं हिंदाणा त

हा सूफ़ तव्हां हिन महिल त सूफ़ महांगा आहिनि

हा गर्मियुनि में फलनि जा अघु त थोरा चढ़ंदा आहिनि हा हिंदाणा बि आहिनि थोरो फ़र्क़ु ईंदो हा निश्चित रहो शइ बिल्कुलु सुठी मिलंदव तव्हां चाहे जेतिरो बि मालु वठो तव्हांखे शइ सुठी मिलंदी हा तव्हांखे जेको बि तरीक़ो सही लॻे पेमेंट तव्हां ऑनलाइन बि करे सघो था पेमेंट तव्हां कंहिंजे हथु मोकिले बि सघो था पिया कैश पेमेट करे सघो था काई दिक़त नाहे हा हा त निश्चित रहो निश्चित रहो हिते शइ बिल्कुलु ताज़ी मिलंदव न न तव्हांखे चेक करे ॾींदासीं सभु हा हा बराबरि पर तव्हांखे शिकायत जो मौक़ो मिलंदो ई न असां वटां ठीकु आहे

अच्छा पेई आहिनि ठीकु आहे हा भेण मिली वेंदव अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे मंज़ूर आहे हा हा हा हा ठीकु आहे

हा हा हा तव्हां निश्चित रहो हा निश्चित रहो हा हा ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे न तव्हां बिल्कुलु निश्चित अघनि जे बारे में बि तव्हां निश्चित रहो हा न हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओ ओके हरि ओम